हैलो ठीक ते ख'ल्ल केह् ऐ अट्ठ सौ रपेआ लग्गना ई ते में यरो तुसेंगी घट्ट गै लाया नेईं तां में लाईनिंग सूट ' दा ज्हार रपेआ लैन्नी ओह् अं'ऊ पंज सौ लैन्नी होन्नी आं ते शैह्रें आह्लें कोला सेआओ भी आं सारें ई दौ सौ रपेआ तगर सनाया आं ठीक ऐ ठीक